हलो सर मैंने आपके रेस्टोरेंट से भोजन मंगाया था वह भोजन मैंने आपको वापस कर दिया है भोजन वापस करने का कारण यह है कि मैंने आपके यहाँ से मलाई कोफ्ता और सादा रोटी मंगाई थी परंतु आपने मुझे उसकी जगह कढ़ाई पनीर और बटर नान भेज दिया है मेरा भोजन आप ने बिल्कुल गलत भेजा क्योंकि यह बहुत मसालेदार था इसका इस कारण से मैं मेरा भोजन वापस कर चुकी हूँ